हैलो बस ठीक नमस्ते दीदी इस लै बस रुट्टी शुट्टी बनाईं हून लेटे दे थोह्ड़े महा रैस्ट करी लैनें आं तुस सनाओ अंजी हां सारे ठीक तुस सनाओ होर सेह्त ठीक ऐ आ हां गे दे बस आने आह्ले होनें हून धोड़ी बस जरो

अच्छा अच्छा कदूं ऐ अच्छा अच्छा मुबारखां न तां आं हा निक्के निक्के बच्चें ई इ'यां बी शौक होंदा जाना चाहिदा आं हां आं हां ता फ्ही खास खास सद्धे होई गै जंदे बीह् हारे होई आं हां बच्चे आगन ते स्कूलै दे बाद आगे अस कोई गल्ल निं करना गै चाहिदा जार तुसें गी पता गै निक्के निक्के बच्चे न अजें जैह्लूं बड्डे होई जान ते भी कु'न करा दा इन्नियां धामां उ'ऐ उ'ऐ गल्ल ऐ आं हां पक्का अग्गे अग्गे होर कोई कम्म कुम्म होन ते सनाएओ आंजी आंजी आं हां औगे जरूर औगे चल ठीक ठीक ठीक ऐ